असांजे शहर में जे के ईंदा आहिनि ॿाहिरां असांजा महिमान फॉरेनर बि ईंदा आहिनि त देश जा बि ईंदा आहिनि असां उन्हनि जो चङी तरह वेलकम कंदा आहियूं इंतज़ार कंदा आहियूं त भले उहे अचनि कि फ़ोन करे ईंदा आहिनि त कंहिं इयं ई बि ईंदा आहिनि पर भले अचनि वेलकम ऐं असां उन्हनि सां ॻाल्हाइण त सुठो पसंदि कंदा आहियूं उन्हनि जो ज्ञान असांजे लाइ सुठो कम जो निकिरंदो आहे ऐं हू बि चाहींदा आहिनि त असां सां गॾु विहनि त असां सुबुह जो बि निकिरंदा आहियूं चकर ते बि निकिरंदा आहियूं त उहा गॾिजंदा आहिनि ऐं पोइ कंहिं न कंहिं चांहि वारे वटि वेही ऐं हुते चांहि ठाहिराईंदा आहियूं पोइ चांहि ते चर्चा असांजी हलंदी रहंदी आहे अधु कलाकु खनि वेही उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा बि आहियूं ऐं सुठो हू पंहिंजो ज्ञान ॾींदा आहिनि त असां उन्हनि खे पंहिंजो ॿुधाईंदा आहियूं पोइ हिकु ॿिएं सां सुठी लाॻापो थी वेंदो आहे ऐं हुन सां पोइ अॻियां बि रिश्तो वधंदो आहे मोबाइल नम्बर बि हिकु ॿिएं खे ॾींदा आहियूं त पोइ अॻियां बि रिश्ता वधंदा रहंदा आहिनि हिन सां अॻियां वधे बि थो ऐं सुञाणप बि वधे थी कुझु कमु अचे थो केॾी महिल कंहिं बि घर जी ॻाल्हि आहे का मिटी माइटीअ जी ॻाल्हि आहे अड़ोस पड़ोस जी ॻाल्हि आहे त हिकु ॿिएं सां ॼाण सुञाणप ज़रूरु हुअणु खपे